नमस्ते नमस्ते बोलिए हाँ तो मेरे यहाँ बहुत फोर वीलर बहुत गाड़ियाँ है ट्रैक चलता है अच्छा जौनपुर जाना है अच्छा घूमना है किस जगह घूमना है कृष्ण माता का मंदिर में तो ठीक है और आ कर घूम जाओ मैं अपनी गाड़ी दें कहाँ आओगी कहाँ गाड़ी भेजूँ रीसीव करने के लिए अच्छा जंगई स्टेसन पर अपना टाइम बता दो किस टाइम आना है तो अपना ड्राइबर और गाड़ी भेज देती हूँ साढ़े चार बजे भेज दें मेरी गाड़ी अच्छी है उसमें ए सी वगैरह सब कुछ है और सिपला चौकिया भी घूमा देते हैं और बहुत सारे मंदिर है गोमती नदी है उसमें नहा लेना फिर विंध्याचल घूमा देती हूँ विंध्याचल घूमा देती हूँ हाँ रेस्टूरेंट है यहाँ सबों रेस्टूरेंट है बद्धव बगल के बगल में युवा राशी के लिए रास्ता जाता उसी पर है रेस्टूरेंट मेरा अकेले आओगी कि और कोई रहेगा अच्छा अकेले आना है बस सिपलेस चौकीया दर्शन करना है और कहीं नहीं करना है अच्छा जौनपुर पूरा घूमना है आओ पार्क वगैरह सब कुछ घूमा देते हैं हाँ बिल्कु बिल्कुल गाड़ी भेज दूँगी ड्राइबर भेज दूँगी या फिर ड्राइबर रीसीब करके आएगा ले चल कर घूमा देंगे और मेरे घर के बगल में एक जगदीशपुर जी का मंदिर है वहाँ भी दर्शन करा दूँगी हाँ बहुत बहुत अच्छा जगह घूमने के लिए वहाँ पैसा यह पाँच हज़ार लगेगा पाँच हज़ार लगेगा ऐसे ये बताओ जौनपुर जाना है सिपला चौकिया दर्शन करने है फ़िर गोमती नदी में नहाने के लिए बोल रही हो फिर विंध्याचल जाना है भाई जानती हो पेट्रोल और डीजल कितना महँगा हो गया है ड्राइबर का खर्च अलग से है इतना कम क्यों चलो चलो चार हज़ार दे देना पैंतालीस सौ दे देना पैंतालीस सौ दे देना और बहुत सारे मंदिर है घूमा दूँगी ड्राइबर बहुत अच्छा है घर का मेरा प्रसनल ड्राइबर रहता है नहीं नहीं दारू उरु नहीं पीता है बहुत सभ्य है अच्छा है ठीक है नमस्ते